जय झूलेलाल भैया मां हाल ई में शादी कई आहे त मूंखे मुंहिंजी वाइफ जी पासपोट में हुनजो नालो चेंज कराइणो आहे त हुन लाइ जेका बि ज़रूरी काग़ज़ात आहिनि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आहिनि जीअं इलैक्ट्रिसिटी बिल आधार काड पैन काड इहो सभु त मां खणी सभु छॾियो आहे पर तव्हां चयो त वधीक घुमंदा आहियो तव्हांखे वधीक जानकारी हूंदी आहे त तव्हां बि मूंखे ॿुधाए छॾो की छा छा डॉक्यूमेंट खणिणा आहिनि त मां हिकु गॾु वञा ऐं कमु कराए अचांसि